गैया मथरफ्रानो मोननो थाङामोन गोबावजों खनफा दुइथा गाहामाव खनसे बार'थासोआव खनसे बेनिफ्रायनो मथरखौनो मोनखाया तिनथा बेवहाय बे माबानिफ्राय कासखथ्रानिफ्राय जा थाबायबोनांगौ थाबायनानैसो आथिंजोंसो हाथाय जानांगौ थांलाय फैलाय अयथासार लामा थाबायनांगौ लामायानो गैयामोन खासा लामासोमोन ओमफ्राय खासा लामानालाय एख्खे ओरै साल बिफां बागानजोबमोन आरो बे दा बामोनगावनि लामाया मानसियानो गैयामोन न'आनो दाथ' हनै खर'सायाव माइ लामजा लाइनाय जाबाय मानसियानो जि हाग्रा हाग्रा लामा लामा थाबाय नांगौ माबा जेंगावमा ओंखारोनो मायोनो होनलाय लांसै अखा हाब्लाथ' थाबाय जाया साल बिलाइ सिरिनायजों माजों जि खस्थ' आयु बे लामाया दालांबो गैया बे गरहाबान्दा दैखौ बारसोमनानैसो माबानांगौमोन माहोनो थाबाय नांगौमोन दैजोंसो ओमफ्राय मानसि लोमजाब्लाबो ड'क्टारनाव लांनोनो लामायानो गैया जि खस्थ' ओरैबो गैया ओरैबो गैया ओरैबो दै देरब्ला ओरैबो नाहरनानै थाबाय थादो ओरैबो दै देरब्ला ओरैबो नाहरनानै थाबाय थादो दै रानागौमानि जेरैबो लांनो उफाय गैया बिबायदिथारमोन बिराद बे बामोनगावनि ओरै हाखर गोथौ दंमोनना गोदो बेवहाय बिजोंसो हाखरजोंसो थाबाय नांगौमोन सिखावबायदि एन्जर देरबायदि सिं सिं बिजों थाबाय नांगौमोन बेबोथ' बिदिमोन बेरेंसियाबो बेबायदिनो खस्थ' दैनि थाखाय दख'ना सुरि लांखानानै बारलाय लायनांगौमोन गोदो दैखौ लेखा फरायनो थांनायफ्रा मानसिफ्रा बे गामिनि हिनजावफोरखौ बासियोमोन गोदो जुथा गानजायै जायगानि हिनजावखौ लायनानै लाब गैया होनजागु लायोमोन ओरैबादि असान्थिमोन बे लामाया दै आंथ' न'नि मानसिजों फैजायामोन गोदो एफा बेखथ होननानै सिखावबायदिसो जायगायानो होननानै जि खस्थ' लामायानो खासि बारि खासि बारि दा लामाया आराम जाबाय मोजां जाबाय आरामाव फैबाय गोदोनि बायदि गैद्रायला दा मोजां जाबाय साबसिनाव साबसिन जाबोबाय मानसिफ्राबो साबसिन जाबाय गोदान गोदान दानाथ' बोराइखौबो सानै गाहाम लानो हासै